सॼे ॾींहं लाइ असांखे पाणीअ जी घणी ज़रूरुत पवंदी आहे जीअं त सुबुहु उथंदा आहियूं त मुंहुं धोइण लाइ उनखां पोइ वरी सनानु करणु सनान में बि सभई घर जा सभई माण्हू मैंबर सनानु कंदा हुन लाइ बि पाणी जी ॾाढी ज़रूरुत पवंदी आहे रोटी आहे रोटी में अटो वटो ॻोहण में ऐं उन खां पोइ वरी भाॼी आहिनि भाॼी धोइण में भाॼी ठाहिण में त घणे ई पाणी जी ज़रूरुत पवंदी आहे ऐं घर वरी घर जी सफ़ाई थिए थी त घर में बि ॿ हिकु दफ़ा सफ़ाई कर वरी ॿिए दफ़ा सफ़ाई कर कुझु बालकनी धोइण में पाणी जी ॾाढी ज़रूरुत पवंदी आहे ऐं जीअं कपिड़ा धोइण त कपिड़ा बि ऐं कॾैं ऐं रोज़ जा त धोपजंदा आहिनि वरी केमहिल परदा लाए चादर लाहे त या टवाल हुजनि त इन में बि पाणी जी काफ़ी ज़रूरुत असांखे पवंदी आहे ऐं वरी पाणी पीअण त ज़रूरी आहे ई आहे पाणी बि पीअंदा आहियूं त सभु ॼणनि लाइ पाणी पीअण लाइ बि डा पाणी जी ज़रूरुत पवंदी आहे बसि